तेकोनालजी और इंटरनेट का इस्तेमाल करने से हिन्दी की जो भाषा है एक दम पूरी तरह से बदल चुकी है क्योंकि टेकोनालजी में और इंटरनेट से अंगरेज़ी भाषा का प्रयोग बढ़ गया है और जो भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं हर चीज़ अंग्रेज़ी में ही लिखा मिलता है जिससे हिन्दी भाषा का प्रयोग बहुत कम होता चला जा रहा है और टेको टेकोनालजी के क्षेत्र में अगर आप को रहना है तो अंग्रेज़ी अवश्य आप को आना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पर देखेंगे तो अंग्रेज़ी मे ही लिखा मिलता है जिसको पढ़ने के लिए आप की अंग्रेज़ी सब से अति आवश्यक होती है और जिसका और जिस के कारण लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी ही पढ़ना पसंद करते हैं और हिन्दी किसी कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है क्योंकि हिन्दी हम हमारी जब कि हिन्दी जब कि हमारी मात्र भाषा है फिर भी इंटनेट और टेकोनालजी का प्रयोग करने से हिन्दी को कम बढ़ावा मिल रहा है और हिन्दी बे दम बे हिन्दी का प्रयोग कम होता चला जा रहा है जिसके कारण इंटर्नेट और ट्रैकोनौलजी सब से ज़्यादा सब से ज़्यादा अंग्रेज़ी को प्रभाव अंग्रेज़ी पर ज़्यादा प्रभाव पर रहा है यदि हिन्दी को बस हिन्दी को बढ़ावा देना है तो टेकोनौलजी और इंटर्नेट पर भी हिन्दी का प्रयोग सब से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारी जो मातृभाषा हिन्दी है उसका भी विकास हो और हिन्दी का प्रयोग हर जगह होना चाहिए ताकि हिन्दी हमारी जो मातृभाषा है वो बची रहे इंटरनेट पर इंटरनेट हम जब चलाते हैं तो हमेशा अंग्रेज़ी में हर वक़्त हर चीज़ लिखा मिलता है जिसके कारण हम हिन्दी को इग्नोर कर देते हैं हिन्दी को बढ़ाने के लिए इंटरनेट पर भी हिन्दी की सुविधा होना चाहिए और हर हर इंटरनेट पर हिन्दी लिखना लिखा होना चाहिए जिसके कारण हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा वरना एक समय ऐसा आएगा कि हिन्दी का प्रयोग सब से कम हो जाएगा और अंग्रेज़ी को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा हिन्दी विलुप्त होती जा रही है